ہر کھیل میں کھلاڑیوں اور ناظرین کے درمیان تشدد کو روکنے کی ذمہ داری اورگنائزنگ بورڈ کی ہوتی ہے اُن کو یہ چیز دھیان رکھنی ہوتی ہے کہ کھلاڑیوں کو کسی بھی مانسک طور پر دباؤ نہ پہنچے وہ اِس وجہ سے جو ناظرین ہوتے ہیں وہ کھیل دیکھنے آئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو دیکھنا تو چاہتے ہیں اُس کے ساتھ ساتھ وہ اُن سے ملنا بھی چاہتے ہیں وہ اُن کے ساتھ تصویر کھینچانا چاہتے ہیں اُن کو گلے لگانا چاہتے ہیں جو کہ

مُناسب نہیں ہوتا کھلاڑیوں کے درمیان ایک دیوار ہونی چاہیے جو ناظرین کو اُن تک نہ پہنچنے دے جیسے کہ کھلاڑی بہت ہی سفر کرتے ہیں اُن کے مانسک سنتولن بہت ڈسٹرب رہتا ہے